हलो ओला टैक्सी मां जूनागढ़ खां निकितो आहियां हरिद्वार अॼु शाम जो पंजे बजे राइट टाइम मुंहिंजी ट्रेन पुॼंदी त तव्हां हुते राइट टाइम रेल्वे स्टेशन ते पुॼ जो त मूंखे घुमाए फिराए वरी राति जो राइट टाइम ते ट्रेन ट्रेन ते स्टेशन ते पुॼाइजो त जीअं मां पंहिंजी ट्रेन ते राइट टाइम पुॼी सघां एतिरी महिरबानी कंदा